حیدر علی کے دور حکومت میں اس شہر کا نام حیدر آباد رکھا گیا گزشتہ برسوں میں یہاں پر آئی ٹی جیسی مرکز میڈکل کالج انجینئرنگ کالج اور بہت سارے ترقی یافتہ کمپنیاں تیار کی گئیں اور مشہور تاریخی ہستیاں حیدر علی قلی قطب شاہ نظام الملک میر عثمان علی خاں ہے